हैलो अंजी नमस्ते जी बस ठीक तुस सनाओ अच्छा में सुनेआ तुस आये इत्थें रियासी घुम्मनै ई अंजी अंजी ते थोह्ड़ी कोई दूर जाने दा प्लान ऐ जां कश जाना दी गै अच्छा ते कश कोल जाना कश कोल जाना होऐ ते ऐ जगह कोई इक्क दिनें च कोई आन जान होई जा आं इंया कोल जाना होऐ ते नौ देवियां न इंया डनसर ऐ नौ देवियां न इंया दर्शन करने आह्ली ते न्हौने आह्ली जगह ते अगर डनसर जाना होऐ ते उत्थें बी शिवजी भगवान दी जगह ते रियासी इक्क दरेआ बी ऐ दिक्खने आह्ला ते उसी दिक्खना होऐ ते गर्मियें गी हून बी उत्थें आं तुसें अगर इक्क दौ दिनें ई मतलब इंया आई सकदा ते अगर अपनी गड्डी करनी होऐ ते उआं बी जाई सकदा केह् करचै भी गड्डी करनी जां इंया गै ठीक ऐ आं उऐ आं पंज सौ रपेआ लैना गड्डी आह्ले ते पूरा घुमाई फिराई लेई जाना तुसें ई आं ठीक ऐ आं कोई गल्ल निं अंऊ तुसेंगी करी देई ओड़गा गड्डी ते कैलूं जाना कल्ल जाना अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अंऊ कल्ल सनाई ओड़गा उसी ते भी तुसेंगी लेई जंदा घुमानै गी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ